मैं बताना चाहूँगी मेरे साथ पिछले एक साल में हुई घटना के बारे में मैं अपनी ननद के घर बैंगलोर जा रही थी ट्रेन से तो जिस डब्बे में मैं बैठी थी उस डब्बे में मैं मेरा पति और मेरा बेटा था मेरा बेटा ने और मेरे पति और मैं हम साथ में ही बैठे थे मेरे हसबैंड जो हैं उठ कर वॉशरूम के लिए गए मेरा बेटा है जो है मेरे पास ही बैठा था बोलता है मम्मी पापा के तरफ जाता हूँ मैं बोली ठीक है बेटा चले जा लेकिन मेरा जो बेटा है मेरे अपने पापा के तरफ नहीं गया ट्रैन रुकी हुई थी और ट्रैन से नीचे उतर गया था मुझे लगा कि वह तो अपने पापा के पास है उसके पापा को लगा कि अरे यह तो अपनी मम्मी के पास है जब ट्रेन जब चल पड़ी और मेरे हसबैंड आए तो मैं उनसे पूछीं कि दिव्य कहाँ है तो उन्होने बोला अरे तेरे पास था न बोली नहीं वह तो आपके पीछे गया था हम इतना जोर से घबराए हमारे हाँथ पाँव के पाँव के नीचे की ज़मीन ऐसा लगा कि खिसक गई ऐसे तुरंत तो हमने ट्रेन की चैन खींची और भागते भागते गए स्टेशन तक तो देखा तो हमारा बेटा जो था वहाँ पर जो स्टेशनों में दुकान होती हैं न वहाँ पर चिप्स की पैकट देख रहा था कि मैं कौन सी चिप्स खरीदूँ और खाऊँ यह मेरे जीवन का बहुत ही यादगार तरीके से बुरा अनुभव था